हाँ मैं पहले कागज पर पेन से लिखना पसंद करता था क्योंकि अब लैपटॉप और मोबाइल आ गए हैं जिनसे मुझे कागज पर लिखना अच्छा नहीं लगता कोई भी किसी को मैसेज भेजना हो तो मैं मोबाइल या से टायपिंग करके या लैपटॉप से टायपिंग करके भेज देता हूँ पेन चलाने मैं मुझे बहुत आलस आता है बहुत दिक्कत आती है राइटिंग भी सही नहीं है मेरा इसलिए मैं पेन कागज पे पेन नहीं चलाना चाहता लैपटॉप या मोबाइल से ही में टाइप करके किसी को कुछ बोलना हो तो भेज देता हूँ कुछ ही हाल ही के कुछ ही वर्षों में यह हमारा प्रचलन लेखक लेखन का बदल गया है ज़्यादा नहीं हुआ अभी कुछ लोग कागज पर लिखना पसंद करते हैं लेकिन मुझे कागज पर लिखना पसंद नहीं है मैं अपने मोबाइल लैपटॉप से ही टायपिंग करना पसंद करता हूँ